मां नंढपण में ड्रॉइंग करणु शुरू कई हुई पंहिंजी ॿारनि जी ड्रॉइंग ॾिसी मूंखे बि ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग करण जी इच्छा थी ते सवाइ पोइ मां लगातार अभ्यास कंदी रहसि ऐं कला में रुचि वधंदी वई मुंहिंजो घणे ई पसंदि जा कलाकार आहिनि पर सभ खां वधीक एम एफ हुसैन जी ड्रॉइंग मूंखे वणंदी हुई और उहो ई सभिनि मां उन जी ई वॾी फैन आहियां